इहा ॻाल्हि सच आहे गुरू बिना गतु न शाह बिना पत न मां गायण जो ॾाढो शौक़ीन रहियो आहियां मां झूलेलाल मंदर में वेंदो हुयमि त हुते माण्हुनि खे गाईंदे ॾिसंदो हुयमि मां साईंअ जे अॻिते हीअ अरदास कंदो हुयमि की बाबल मूंखे बि शक्ति ॾिए की मां बि कुझु गाए सघां त ॿुधंदे ॿुधंदे मां गायण सिखियो त असलु मुंहिंजो गुरू जहिड़ो आहे श्री झूलेलाल साईं आहिनि जंहिं मूंखे सिखायो आहे हुननि सग ॾिनी हाणे मां दिल्ली शहर में हुननि जा झूलेलाल साईं जी चौकी कंदो आहियां ईअ सघ हुननि जी आहे ईअं ॻाल्हि शैली जहिड़ी आहे मुंहिंजे झूलण साईं जी आहे जंहिं हुनखे ईअ दातु ॾिनी आहे ईअ बकशीश ॾिनी आहे मां सदा ई हुननि जो शुकर गुज़ार आहियां त असलु मुंहिंजो गुरू जहिड़ो आहे श्री झूलेलाल साईं आहिनि जंहिं मूंखे सिखायो आहे मां सदां ई हुन गुरूअ गुरूअ ते सदके वेंदुमि जंहिं मूंखे हिन सघ ॾिनी ऐं क्षमता ॾिनी इन गुरूअ जो सदां ई गुणगाण कंदा रहिंदासीं जेंस ताईं जीअर आयूं हुननि जे नालो गुणगाण कंदासीं